हा हॅलो सांग गो आज खूब दीस हा सांग हांव मुगो आज मात्शें भार भायर आसललें किद जालें

हा हा तूं आज येतलें मुगो कितले म्हणसर पावतलें हा एक म्हटल्यार न्ही बरें तर हांव पो पळयता येवपा मेळटा जाल्यार नाजाल्या तुका मुगो आज शिवराक न्ही शिवराक मुगो ते कॅफे भोसले म्हुणो हॉटॅल आसा एक तें एक बरें आसा थीं बरें मेळटा चलता मुगो तुका तें मुगो फोण्यां सारकें फोण्यां बा बस स्टँडा कडल्यान मात्शें भितर वचूं जाय हांव तुका लोकेशन धाडटा ओके

ना तें मुगो प्यॉर वॅज तूं आज वॅज न्ही म्हणून तुका वॅ शेनवार न्ही गो आज म्हणून तुका तें सांगलें म्हणू आं बरें आसता आं सगळें थिंनसल्लें मुगो छोले सामकी स्पॅशालिटी तेंगेली तें बरें करता ते हय हय ना ना ना आसता आसता रायस प्लेट बी सगळें आसता तेंचे थिंनसर मुगो आमचें गोंयचे पद्दतीचें जेवण मेळटा आणी तुका अशें फ्रायड रायस जाय पनीर जाय तें बी सुद्दां थीं मेळटा सगळें प्रायस प्रायस सादे गो रेगुलर आसता म्हणजे कॉलेटी बरी आसता आनी इतलें सामकें अशें म्हारग नासता आतां कशें आमच्या साद्या हॉटॅलांनी रायस प्लेटी बी घेता एकशे देडशे रुपया बी हय तशेंत आसता आतां फक्त तें स्पेशल किदें मागयलें न्ही जाल्या मात्शें एक धा वीस रुपया चड आसत गो पूण ना जाल्यार हय हय ना तशें सगळें इंटिरियर बी बरें आसा एसीय बी आसा आनी नॉन ए सी बी आसा दोनी आसा हय आनी तूं हय हांव पळयतां पूण तूं मुगो मात्शें वचोन मात्शें लायणी रावपा पडत हांव केन्ना केन्ना दनपारच्या वेळारची खूबगर्दी जाता आणी आं कसो शेनवार न्ही सगळ्यांचो शिवराक दीस म्हणो मात्शी गर्दी जावपा शकता आं हय हय हा बरें चलता हय हय हय बरें आं बरें